हिकु जनवरी ॿ हज़ार यारहं ॿ फ़रवरी ॿ हज़ार तेरहं टे मार्च ॿ हज़ार पंद्रहं चार अप्रैल ॿ हज़ार सतिरहं पंज मेइ ॿ हज़ार उणिवीह